मैंने हमारे बड़ा परिवार जो गाँव में निवास करता है कुछ लंबी दूरी से हमारे से कनेक्टेड है उनके लिए भोजन बनवाया जिसमें मालवे का प्रसिद्ध भोजन दाल वाफले बनाए हैं उसमें किस प्रकार से उनकी सिकाई होना चाहिए उस स्तर तक उनकी सिकाई कंडों के द्वारा सिकाई की जाती है उनकी कुछ ओ दाल वाफले जैसा ही एक और व्यंजन है पानिया जो हमारे इधर पत्तों के बीच में आटे का वो लेप करके उसको सेक कर बनाया जाता है वो भी बहुत प्रसिद्ध है जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है उसमें भी मैंने सहयोग प्रदान किया है अपना और परिवार के लोगों ने बहुत रुचिकर रुचि लेकर उस भोजन को किया है कि भईया आप अच्छा भोजन तैयार करते हो परिवार मेरी तारीफ करता है कि उनकाे भोजन अच्छी रुचि है इसलिए मैं भोजन भी घर पर भी बनाता हूँ बड़े कार्यकमों में भी जहाँ भी मेरी इच्छा हो जाती मैं सहयोग प्रदान करता हूँ